ایک سو پندرہ دو ہزار پانچ سو تین تین ہزار دو سو پانچ ہزار تین سو تین ہزار سات سو پچاس